हेल' औ जन' सार ना औ सार आं नै मानिफ्राय सिरां ओरै बेंथलनिफ्राय बुंदोंमोन माने आं माबा बे मासरुम मैखुन गायनायनि एसे आइदिया लानो नागिरदोंमोन नालाय माने आंबो एसे बिजिनेस खालामनो नागिरदोंमोन बेखौनो ओंखायनो सारनाव एसे आइदिया मोनगोन नामा सोंहरनायदोंमोन मारै मारै खालामनांगौ बेफोरखौ

औ एरैनो खरसाफ्रा माबादि जागोन सार बिदिनो नों एसे बुरजायैनो बाराबो बुरजा खालामनो सानाखै एरैनो सिथारथिं ना ओंखायनो एसे नरमालाव माबादि खरसा जागोन

औ नरमालाव ने औ ओमफ्राय औ

ओरैनो सारना आलदा नोंनियाव निजा फार्म दंखायोना बिनि दङना औ ओमफ्राय ओरैनो मालाबाफोर लोगो हमनानै थाइम लानानै लोगो हमहै जागोन नामा जाहाथे होजोंहायनो खाथियावनो रायलायनानै माखासे आइदियाफोरखौ मोननाय बादि जागोनना सार औ दे होमबालाय सार उनाव खबर लानानै थांसै आङो